हाँ वैसे तो हम कई सारे नुस्ख़ों का ठीक से पालन करते हैं पर कुछ नुस्ख़े का ठीक से पालन नहीं हो पाता क्योंकि मेरे घर में अलग अलग लोग को अलग अलग स्वाद के आधार पर खाना पसंद है इस लिए हमें कुछ नुस्ख़ों में बदलाव भी करना होता है जैसे कि हम बहुत सारे मसाले का प्रयोग करते हैं बहुत सारे सामान का प्रयोग करते किसी भी नुस्ख़े में तो हर चीज़ हर किसी को पसंद में नहीं आती है इस लिए हम बहुत सारी चीज़ का बदलाव कर के सुधार कर के तब ही कोई नुस्ख़ा बनाते हैं जो ना केवल मुझे बल्कि मेरे परिवार मेरे सगे संबंधी या मेरे मित्रों को भी पसंद आए